मैंने अपने बगीचे में कुछ अनोखे और बहुत से ऐसे फूलों और सब्जिओं को लगाया है जो आप उन्हें जब देखेंगे तो आप भी बहुत आकर्षित हो जाएँगे तो एक बार क्या हुआ कि जब मैं मार्केट गया अपने दोस्त के साथ में तो बस ऐसे ही कोई समान ले रहा था और समान लेते लेते में मुझे ध्यान आया कि यह फूलों के बीज दे रहा है मुझे एक बार में तो समझ नहीं आया कि किस किस प्रकार के फूल के बीज मैंने भैया से भी बोला कि भैया आप अलग अलग प्रकार के फूल के बीज दे दीजिए तो उन्होंने दे दिया और मैंने इसको आते से ही अपने बगीचे में इसको लगाना शुरू किया लगाने के एक दो दिन बाद तो कोई प्रभाव इसमें नज़र नहीं आया लेकिन जब मैंने इसमें समय समय में पानी दिया इसकी देखभाल करी तो एक समय बाद इसके पौधे उगने लगे जब यह पौधे उगने लगे तो मुझे खुशी हुई कि अरे वाह कि यह पौधे बड़े अच्छे हैं और बड़े सुन्दर भी लग रहे हैं यह धीरे धीरे उगते गए शुरुवात में तो समझ में नहीं आया कि यह किस किस प्रकार के फूल देगा लेकिन जब यह थोड़े बड़े होते गए इनके फूलों के बीज निकलने लगे और जब यह धीरे धीरे करके फूल बन रहे थे तो मन में खुशी हुई थी की यह किस किस प्रकार के फूल होंगे देखने में अच्छे भी लग रहे थे और इतने आकर्षित थे इतने प्यारे लग रहे थे यह फूल कि देखने का मन कर रहा था और मैं तो इन पौधों को एज़ अ गैर मामूली पौधे समझ कर लेकर आया था लेकिन क्या पता था कि यह पौधे इतने अनोखे निकल जाएँगे इतने अच्छे निकल जाएँगे और मैंने इनको फिर उगाया फिर यह आज उगने के बाद आज यह इतने अच्छे फूल बन गए हैं और यह मुझे अभी भी इतने आकर्षित इतने प्यारे फूल दे रहा है